में मतलबु मां कुझु रन मतलबु लिखणु चाहियां थी मतलबु मतलबु की मतलबु हर छोकिरीअ खे जॉब करिणी खपे मतलबु जेको चाहिनि था उहो थियणो खपे न कुझु छोकिरी खे पाबंदी न हुजिणी खपे किथे बि मतलबु चाहे घरु हुजे चाहे ससुराल में हुजे सभिनी सां सुठो हलनि मतलबु इअं मतलबु में ई चाहियां थी की मतलबु इहो ख़ाली इहो मतलबु थिए